एकटा जेना हम कहलहुँ पहिले भी कि स्टोव लेने रहियै तऽ बहुत अच्छा हमरा तीन साल तक टाटा कंपनीके रहै बहुत अच्छा चलि रहल यऽ निभाए रहल यऽ तऽ हमरा लागल ओ खरीददारी हमरा बहुत अच्छा रहल साथ ही एकटा बड़ा दुखद भी घटना भेल रहए एकबेर हम अहिना मंगेने रहौ एकटा जेकि छै हम एकटा टी भी मंगेलहुँ रहऽ कि फिलिम सब देखब लेकिन ओ टी भी की कहिओ दूइ महिना लगभगमे चलल नहि ओ टीभीमे ने भेल जे ओकरा ठीको तक नहि कराएब संभव भेल ठीक हैतियै कोइ कहलक जे जतबा एकरामे पाय लाग रहल यऽ ओकरासँ जादा तऽ एकरामे ठीक कराबैमे खर्चा भए जायत तऽ बादमे बुझाएल जेतना महंगा हम लेलहुँ जेकि हम लेहुँ लगभग सोलह सत्रह हजारमे तऽ हमरा बुझाएल जे ई ठकाए गेलहुँ जे दूइ महिनाके लेल हम एतना टाका वेस्ट कए लेलहुँ हँ तऽ ई हमर एकटा खराब भी रहल यऽ